शेताचें खूब म्हत्व आसा आणी आजून पर्यंत लोक जे आसा ते शेतकाम जें आसा ते करतात पूण जे व्यावसायीक जे आसले जे शेत रोयताले व्यावसायीक म्हणून व्यावसाय करपाक खातीर तांणी खंय तरी आयज शेत करपाचें कमी केलां फक्त ते आपले खावपाचें पुरतें जें आसा तें शेत रयतात कितें कमी करपाचें फाटलें कारण इतलेंच की तेंका जाय तो भाव जो आसा तो तेंचें धान्याचो तेंकां मेळना खंय तरी सरकारान हाचेर विचार करपाची गरज आसा जाय ती तेंका रेट दिवपाची गरज आसा जेणें करून ह्या शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन मेळटलें आणी ते चडान चड शेती करपाक फुडें सरतले